او بہو او باورچی خانے میں جو ہے سو بہت سارے برتن رہتے ہیں جس میں بڑا بھگونا جو رہتا ہے اُس میں بریانی بنانے کے لیے کام میں استعمال ہوتا ہے اور کفگیر ہوتی ہے اُس میں مِلانے کے لیے ہوتا ہے اور پنجہ ہوتا ہے اُس میں سے جو سو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ سب چیزیں اور چائے بنانے کے لیے چھوٹا برتن ہوتا ہے اُس میں ڈونگا رہتا ہے اُس سے مِلاتے ہیں چائے ڈالتے ہیں اور چھوٹے چمچ جو ہے سو سالن میں استعمال ہوتے ہیں اور بڑی کفگیر جو رہتی ہے وہ بریانی بنانے میں کام میں آتی ہے اور چھوٹی لگن رہتی ہے جس میں

برتن دھوئے جاتے ہیں اور ڈِش رہتی ہے بڑی اُس میں جو ہے سو کھانا نکالا جاتا ہے اور گردا بیلن ہوتا ہے اُس سے روٹی بنائی جاتی ہے

یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں اِس میں باورچی خانے میں بہت سارے چیزیں رہتی ہیں جو استعمال میں آتی ہیں اور پلیٹس ہوتے ہیں اور اُس میں جو سو سب کو کھانا بنا کے دیتے ہیں یہ سب چیزیں استعمال میں آتی ہیں